अज्ज कल मैहंगाई इन्नी जादा होइये दी ही सब्जियां दिक्खो अज्ज कल मैहंगाई इन्नी जादा होइये दी सब्जियां दिक्खो तुस इन्नी मैहंगाई होई दी जेह्ड़ी सब्जी पैह्ले त्रीह् त्रीह् चाली रपेऽ थ्होंदी ही इस साल ओह् अस्सी अस्सी रपेऽ थ्होऐ दी भिंडियां दिक्खो अस्सी रपेऽ अस्सी रपेऽ किलो ते बिलकुल बी शैल नेईं अद्धियां कराडियां अद्धियां कुछ सड़ी दियां प्याज प्याज इन्ना मैहंगा टमाटर इन्ना मैहंगा प्याज ते टमाटर दे बिना सब्जी शैल गै निं बनदी हर चीज दालीं दालीं शालीं सारा कुछ मैहंगा साबन बगैरा सारा कुछ मैहंगाई होइये दी हूं सर्फ सर्फ बी सर्फ कोई चीज सस्ती निं रेही दी अज्ज कल सारा कुछ मैहंगाई होइये दी ते ऑनलाइन ऑनलाइन दसदे कुछ होर ते भेजदे भेजदे कुछ होर कपड़ा ते बिलकुल बी शैल निं भेजदे इक क्वालिटी इक क्वालिटी अच्छी निं होंदी अगर जेह्ड़ी हजार रपेऽ दी हजार दी चीज होगी ओह्दी क्वालिटी दो सौ दो सौ दी बी निं दो सौ रपेऽ दी बी निं होंदी ऐ होंदी ऐ अगर कोई एक्स एल साइज मंगवागे भेजदे मीडियम साइज मीडियम साइज मंगवागे ते एक्स एल भेजी दिंदे भेजी दिंदे बाकी अगर पर्स दसदे बड्डा साइज ते भेजदे भेजदे छोटा साइज चप्पला च बी इ'यां गै करदे चप्पलें बी बड्डा साइज मंगवाओ ते छोटा साइज भेजदे अगर छोटा मंगवाओ जेह्ड़ा बंदा छोटा मंगवांदा उन्न बड़ा साइज डिलीवरी बी निं टैमें दी डिलीवरी बी निं टैमें दी दिंदे ते दस पंदरां दिन लाई ओड़दे कुछ कुछ चीजां अच्छियां बी होंदिया जि'यां एह् प्लास्टिक दे स्टोरेज बाॅक्स ओह् अच्छे होंदे लेकिन उंदे च इक्के कि उंदे आस्तै बड्डे बड्डे स्टोरेज बाॅक्स ते भेजदे छोटे स्टोरेज बाॅक्स बेड शिटां बी इन्नी इन्नी शैल दसदे फोटो उप्पर होंदिया मासा बी शैल निं होंदियां इक इक कलर मैच निं करा दे होंदे दसदे किंग साइज पैसे किंग साइज दे लेई लैंदे ते भेजदे क्यून साइज उप्परा उनें ई इक बारी धोचै ते अगर इक बारी धोचै ते ओह् खराब होई दियां दूई बारी ओह् बेडै पाने दे लायक बी निं रैहदियां न सारे सारी ऑनलाइन बी मैहंगाई दी ते बाहर बी मैहंगाई सारी चीजें दी मैहंगाई करी ओड़ी दी गौरमेंट ने